میں نے ایک اے سی خریدا تھا تو وہ بہت جلدی میرے گھر پر ڈیلیور ہوا یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اس کی پیکنگ بہت اچھی آئی تھی اور اس کا کلرنگ اس کا اسٹائل اس کی جو کمپنی تھی بہت ہی اچھی تھی بہت یونک طریقے سے اے سی تھی وہ تو وہ میرے دوست گھر پہ آئے تھے تو ان کو وہ اے سی بہت پسند آیا اور میں نے آپ کی کمپنی کے بارے میں شیئر بھی کیا اور کچھ دن بعد پھر میرے ریلیٹوس آئے تھے تو میں نے ان کو بھی آپ کی کمپنی کے بارے میں بتایا تھا ان کو آپ کی اے سی بہت اچھی لگی تھی اور وہ میں آپ کی اے سی کی بہت تعریف کر رہی تھی آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے اور بہت جلدی کو روم کو ایک دم ٹھنڈا کر دیتا ہے ہوا بہت پیاری لگتی ہے اس کی تو ریلیٹوس کو میں نے بتایا تو وہ لوگ بھی بول رہے تھے کہ ہاں ہم بھی اس والی کمپنی سے سامان خریدیں گے نئے نئے پروڈکٹس خریدیں گے تو ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا تو وہ لوگ بہت ہی ان کو سن کر بہت اچھا لگا کہ مارکیٹ میں ابھی بھی ایسے پروڈکٹ اویلیبل ہیں جولوگوں کو پسند آتے ہیں لوگوں کی نیڈ ہے جو پروڈکٹس